जेना छतपर मारिते कौआ मैनीसभ आबैत हइ परबासभ आबैत हइ तऽ ओकरा दाना दैत छियै पानि दैत छियै खाना दै छियै सब चीज दै छियै कहूँ केन्हू गेबे बुलही लए गेली तऽ वहाँ मारितेक चर चर चुनमुनी देखै छियैल तऽ ओकरा चिन्ह नै पाबै छियै तऽ फैलमे जाइ छियै मने फील्ड मे जाइ छियै तऽ ओय पर चिन्हैके पिरयोग प्रयोग करै छियै जे मने चिरै चुनमुनीकेँ चिन्हैत छियै जे फलना ई कौआ छै मैनी छै ई बगुला छै सभचीज देखैत छियै चिन्हैत छियै एहि लऽ कऽ बहुत जगह जाइत जाइत छियै तऽ देखैत छियै सभ सभचीज देखैत छियै सुनैत छियै चिन्हैत छियै जे हँ ई कौआ हइ मैनी हइ ई बगुला हइ सभ रङ्गके कबूतर हइ सभ रङ्गके चिन्हैत छियै बुझलियै ने